जी हाँ मैं एक पूजा पाठ में गया था जिसमें हमारे कई ब्राह्मण समाज के लोग है वो भी बैठे हुए थे कहीं ब्राह्मण समाज के बच्चे भी बैठे हुए थे तो जब उन्होंने फ़स टाइम पूजा पाठ की थी तो उनसे मिल कर बड़ा अच्छा लगा और ये जब सब चीजें मैंने अब्सव की कि उनमें क्या स्पेसिलिटी है क्या इनमें क्वालिटी है तो उन्होने जब भजन कीर्तन भी किया था उन्होंने पूजा पाठ भी की थी तो उनके वो प्रति लेके मेरा अच्छा एक्सपीरिएन्स था उनके प्रति ले कर मेरा अच्छा अच्छे विचार भी थे तो जब बाद में मैंने उनसे एक ही चीज़ सीखी कि वो एक अलग ही सद्भावना में रहेते हैं वो एक अलग ही भक्ति लीन में रहते हैं वो सारी मोह माया छोड़ कर अपना एक अलग ही वास्ता बना लेते हैं जैसे बच्चे कहीं शादियों में नहीं जाना कहीं फ़ंक्शन वगैरह में नहीं जाना कहीं पार्टियों में नहीं जाना नहीं जाकर के वो अपना ही कार्यक्रम अपना ही सद्भावना से अपना ही प्रोग्राम करते हैं